भंय ही सगल्याक दिसता बट जेन्ना तूं खूब अशे प्रेक्टीस करता आनी मागीर दुसऱ्या मुखार सादर करता तेन्ना तें ऑटोमेटीक स्टेज फियर आसा ती वयता हांव जेन्ना बारीक आशिल्लें तेन्ना साकून हांवें स्टेजीर येवून उलोवपाक शिकलें स्टेजीर येवून डांस करपाक शिकलें आनी हळुहळू तशें करून मागीर सगली स्टेज फियर आसल्यो पळय स्टेजीचेर वचून पर्फोम करपाक भंय आशिल्ली ती गेली